पहले की स्मा पहले की मोबाइल में और आज के स्मार्टफ़ोन में बहुत अंतर है पहले कीपैड वाला फ़ोन होता था जिसमें हम सिंगल यूज़ सिम करते थे उसके बाद फिर उसमें डुअल सिम का ऑप्सन आया दो सिम का उपयोग करते थे फिर मल्टीमीडिया मोबाइल का समय आया अभी क्या है एंड्रॉइड का समय है लोग आइफ़ोन का यूज़ कर रहें अभी मोबाइल से हम डिजटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ तक कि हम ऑफिस पकेज वगैरह के लिए कम्प्यूटर का भी बहुत सा चीज़ इस्तेमाल कर सकते है मोबाइल में हम ओ टी जी के माध्यम से कीबोर्ड सिम कीबोर्ड माउस इत्यादि चीज़ों का भी इस्तेमाल करके अपने काम को आसानी से कर सकते पहले फ़ोन केवल बात करने के लिए और टेक्स्ट मैसेज़ करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते थे अब आज की समय में मोबाइल हम टी वी देखने के लिए इन्टरटेनमेंट के लिए वाटसप फेसबुक तमाम प्रकार की सोसल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं आज का मोबाइल फ़ोन इंसान के लिए बहुत प्रकार से लाभदायक है जी मैं एयरटेल का सिम यूज़ कर सकता करता हूँ और उसमें मैं सात सौ उन्नीस रुपये का एट्टी फोर डेज़ चौरासी दिन का डाटा रिचार्ज कराता जिसमें मुझे डेढ़ जी बी पर डे डाटा मिलता था पहले मैं क्या करता था पहले मैं युनिनार का सिम यूज़ करता था जिसमें मिनट्स वगैरह मिलते थे युनिनार से युनिनार बात करने में बहुत से मिनट मिलते थे परिवार में मैक्सिमम लोग उस सिम को यूज़ करते थे जिसमें बहुत सा क्या होता था कि रात को ग्यारह बजे के बाद सुबह छः बजे के पहले फ़्री में रिचार्ज मिलते थे मतलब फ़्री में बात कर सकते थे उसका कोई मिनट ड्यूरेशन नहीं था अभी क्या है कि सात सौ उन्नीस का रिचार्ज कराओ हर समय फ़्री में बात करो और नेट वगैरह जो भी है डेढ़ जी बी यूज़ होता है धन्यवाद